हल्लो तव्हां फ़ोन कयो अड़े तव्हां मूंखे फ़ोन कयो न की सिलेंडर तव्हांजो लीक पियो थिए हा त छा दिक़त थी वई तव्हांखे

न सील त मूं तव्हांखे चैक कराए ॾिनो हो तव्हां सां सवलो खुलियो कोन हूंदो न थी थो सघे कॾहिं कॾहिं सिलेंडर में आहे न वॉशर ॻड़ी वेंदा आहिनि त इन करे हू सील खोलण सां लीक थींदो आहे सील खुलियलु सिलेंडर कोन हो कोई ॻाल्हि कोन्हे मां तव्हांखे सिलेंडर मटे ॾींदसि थोरी देरि हुन खे ढकणु लॻाए ॿाहिरि रखी छॾियो कलाक खां पोइ गाॾी ईंदी त मां तव्हांजी कमप्लेन रजिस्टर कराए थो छॾियां सेठ खे चई करे ऐं खणी ईंदसि पोइ तव्हांखे नओं सिलेंडर ॾेई वेंदसि अछा ॿियो कुझु बि न ॾिसो गाॾी ईंदी त तंहिंखां पोइ ई ईंदसि मां चई त नथी सघां न वेट त दीदी हमेशा मां ई डिलेवर कंदो आहियां तव्हांजे एरिया में सिलेंडर कॾहिं वेट जी का शिकायत कोन थी अहिड़ी ॻाल्हि त कोन्हे न त अहिड़ी त ॻाल्हि कोन्हे सिलेंडर त भई जीअं कंपनी मां भरे सील पैक तव्हांखे सिलेंडर पहुचाईंदा आहियूं तव्हां ॾिसंदा बि आहियो ठीकु आहे तव्हां चयो लीक करे थो त समटाइम वॉशर ॻड़ी वेंदा आहिनि त हू थी थो सघे त मां तव्हांखे चयो न मां सिलेंडर ॾेई छॾींदोसांसि हींअर खोलियो हूंदो त केतिरी गैस निकिती हूंदी ॿ टे ग्राम ढकणु लॻाए सवलो हुन खे ॿाहिरि रखी छॾियो बसि गाॾी ईंदी त मां नओं सिलेंडर ॾेई करे तव्हांजो सिलेंडर खणी वेंदसि बाक़ी घटि त कॾहिं कोन थींदो आहे घटि त हमेशा असांखे जीअं कंपनीअ मां गाॾी ईंदी आहे तीअं ई खणी ईंदा आहियूं हुन में असां थोरी कुझु कंदा आहियूं त हुतां ई ईंदो आहे जीअं ईंदो आहे तीअं खणी ईंदा आहियूं ऐं ही त सरकारी कमु आहे माना मां छा पियो करियां मां सिलेंडर गैस कढी पियो वठां छा सील खोले करे कंहिं मूंखे ॾिठो आहे कंहिं ॾिठो आहे ॿुधायो जंहिंखे ॾेखारियो हुजे उन खे घुरायो मां अचां थो कलाकु ॿ कलाक में अचां थो हुंअ ई गाॾी ईंदी त खणी ईंदुसि साम्हूं करायो इअं थोरी थींदो आहे की तव्हांखे ख़बरु पई तव्हां मूंखे चई छॾियो बिना ॾिसे तव्हां कीअं च कंहिं खे चई था सघो कंदा हूंदा ॿिया कंदा हूंदा मां कोन कंदो आहियां इहो सभु तव्हां तॾहिं त कॾहिं कोन चयो तव्हांखे अहिड़ी ॻाल्हि आहे न अगरि अहिड़ी का ॻाल्हि आहे त कमु तो हा चओ चओ चओ न तव्हां चयो कोन अॼु मां सिलेंडर खणी ईंदसि त मां कांटो खणी ईंदसि तव्हां चयो कोन असां हेतिरो मथे सिलेंडर खणी ईंदा आहियूं इन करे कांटो कोन खणंदा आहियूं हा ठीकु आहे तव्हां चयो आहे त मां खणी ईंदसि कांटो हा भेण हिन ॻाल्हि जो त मां दवा ठीकु आहे न तव्हां अॼु मूंखे चई आहे मां हींअर नओं सिलेंडर गाॾी ईंदी त खणी ईंदसि कांटो खणी ईंदसि तव्हां तोड़ाए वठिजो ऐं मुंहिंजे अॻियां ई सील खोले करे चैक करे वठिजो त मां हुन ॻाल्हि ते त कोई एतिराज़ु करियां कोन थो बाक़ी तव्हांखे जेको बि चयो हुजे कूड़ु चयो हूंदो मां इअं कोन कंदी आहियां जेको सिलेंडर जिते आहे हुते ई पहुचाईंदा आहियूं बई रस्की कमु आहे खोले करे कंहिंजो सिलेंडर भरियां सुभाणे सिलेंडर फाटी वञे त मुंहिंजी जान बि त ख़तरे में वेंदी त मां अजु कांटो खणी ईंदुमि अड़े भेण ॿुधण लाइ त घणई माण्हू घणई चड़ंदा हुन पंहिंजी साहेड़ियुनि खे घुरायो चओ मूंखे ॾिठो अथनि मां दुनिया जो ठेको नथी खणां पर मां पंहिंजो ठेको खणां थी न न भेण तव्हां चयो मां कांटो खणी ईंदसि ऐं जेके बि तव्हांखे चयो कूड़ु आहे हिकु छा आहे माण्हू कंहिंजो ॿुधे थो न त दिमाग़ में उहो ई थो ठाहे वठे अञा गर्मियूं हुयूं तव्हां चिप्स कई हूंदियूं त सिलेंडर न खपियो छा हूंदो थींदो हुन में बि त खपे थो न त तव्हांखे अगरि भरोसो कोन्हे त तव्हां कंपनी में मेल विझो मां हुन में छा जवाबु ॾियां मां त ही कोन थी चवां की मां चोरी करियां थी मां त कोन कंदी आहियां त तव्हांखे अगरि भरोसो नाहे त तव्हां कंपनी में मेल विझो की भई असांजे डिलेविरी एरिया में जेको सिलेंडर वारो ईंदो आहे उहो सुठो कोन्हे मटे करे पहिरियों वारो ई मोकिलियो ऐं मां अॼु कांटो खणी ईंदसि हाणे अॻिते तव्हांजे घरु जॾहिं बि ईंदसि सिलेंदर खणी त मां तव्हांखे तोड़ाए करे ॾिंदुसि तव्हां ॾिसी वठिजो ऐं सील खोलाए चैक कराए पोइ तव्हांखे वरी सील लॻाए ॾिंदुसि ठीकु आहे त चवां थो पियो मुंहिंजे गाॾी अचे मां ॿियो नओं सिलेंडर खणी थो अचां जीअं ईंदो पहिरीं तव्हांजो कमु कंदुसि कमप्लेन रजिस्टर कराए छॾी आहे तव्हां सां ॻाल्हाईंदे ॻाल्हाईंदे मां बसि गाॾी ईंदी त पहिरियों पहिरियों सिलेंडर तव्हां वटि खणी ईंदुसि बसि तव्हां हिन खे ढकणु लॻाए ॿाहिरि रखी छॾियो मां अचां थो न वरी उहा ई ॻाल्हि था चओ कहिड़े टाइम ते अचां अड़े सिलेंडर ईंदो तॾहिं त ईंदुसि हा तां ॿ कलाकु ॾिसो मञी वठो गाॾी अचे त तंहिंखां पोइ ई मां ईंदुसि त कलाकु सवा गाॾी अचण में लॻंदो जिते मूंखे जंहिं एरिया में सिलेंडर विरहाइणा आहिनि उहो सिलेंडर खणी तव्हांजो हिकिड़ो एक्स्ट्रा सिलेंडर खणंदुसि ऐं जिनि एरिया में विरहाइणा आहिनि हुते विरहाए करे पोइ आख़िरी तव्हांखे सिलेंडर ॾेई लीक वारो सिलेंडर मां वापसि खणी वेंदुसि छो की लीक वारो सिलेंडर त खणी खणी मां घुमंदुसि कोन ठीकु आहे त ॿ अढाई कलाक भेण हाणे तव्हां ॿुधायो न मां छा करियां मां तव्हां वटि ख़ासि सिलेंडर खणी अचां वरी तव्हांजो लीक सिलेंडर खणी कंपनी में जमा करायां वरी जिते मूंखे सिलेंदर विरहाइणा आहिनि हुते मां सिलेंडर मेड़ियां वरी विरहाइणु वञां मां सिलेंडर मूंखे जेका मिलंदा आहिनि ॾह सिलेंडर रोज़ जा उहो मां विरहाए तव्हां वटि यारहों सिलेंडर नओं खणी ईंदुसि तव्हांखे सिल चैक कराए वज़नु कराए तव्हांजो सिलेंडर खणी कंपनी में जमा कंदुसि इहो त तव्हांखे वेस्ट करिणो पवंदो अड़े त भेण गाॾी जॾहिं ईंदी तॾहिं त ॿुधाईंदसि मुंहिंजे पीउ जी सां थोरी ईंदी पंहिंजे टाइम ते ईंदी न कलाकु त मञी हलो गाॾी कॾहिं ॿारहें ईंदी आहे कॾहिं साढे ॿारहें ईंदी आहे कॾहिं हिकु ईंदी आहे त आड़े पाड़े कंहिं खे चई वञो भाई मां हुन खे ॾेई छॾींदुसि त मां अची करे तव्हांखे फ़ोन करे सघां थो इहो त हिन सां वधीक कोन करे सघंदसि हा त तव्हां हींअर ई वञो पंहिंजो कमु करे अचो मूंखे अञा ॿ ढाई टे कलाकु लॻंदा ठीकु आहे ठीकु राम राम